राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था तमामु सुठी आहे राजस्थान में घणेई स्थर ताईं स्कूल यूनीवर्सिटी कॉलेज आहिनि हिते प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा जे लाइ बहितरु प्रक्षिषण सुवीधाऊं आहिनि इलेक्ट्रोनिक वाधारो थियण करे ही जामु सुठा तरीक़ा हासिल थी सघंदा आहिनि माण्हुनि खे घणई घणे त हाणे घर वेठे बि डिजीटल ऑपशन पारां बि मिली सघे थो भारत में राजस्थान त शिक्षा जे लाइ ॾाढो सुठो राज्य आहे अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो त आर आई एस आई ए एस जेड़े वॾनि इम्तिहाननि में भी राजस्थान जा ॿार अॻिते वधी विया आहिनि वास्तू कला फोमेसी जे लाए बि राजस्थान हिकु सुठो राज्य आहे